सभसँ पहले कविताके लिखैके लेल कोइ व्यक्ति अपना मनसँ नहि लिखि सकैए मुदा हुनकर व्यक्तित्व हुनकर विशेषता कविके जाहि स्तरसँ प्रभावित कऽ दै छै वएहे भाव उत्प्लावित भऽके यानि सामान्य भाषामे कहू तऽ छलकि गेल जेना गगरीसँ पानि छलैक जाइ छै तहिना कवि हृदयसँ भाव छलकि जाइ छै तऽ हम सभ जेनाकि विद्यापतिजी लिखलखिन जते भी पद शृङ्गार युक्त तऽ जाहिमे सौन्दर्यके वर्णन छै हमहुँ सभ एही प्रकारके कोइ भाव देखै छियै तऽ कभी कभी देख लै छियै कि एक लड़की जाइ छलै कहीँ ओ बिलकुल साँवला छलै लेकिन अति सुन्दर छलै तऽ हुनका देखकऽ मनमे एक भाव आ गेलै कि ओ साँवरे ओ साँवरे हमरा मनके भाबि रहल छथि आँखिके रास्तासँ दिलमे आबि रहल छथि